हाँ ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के अलावा भी किसी अन्य ग्रह पर जीवन हो लेकिन यह जीवन किस तरह का हो यह कहना मुश्किल है क्योंकि किसी ग्रह पर हो सकता है जीवन जीवाणुओं के रूप में हो और हो सकता है कि वहाँ कोई विकसित सभ्यता हो इंसानों की तरह ब्रह्मा अंतरिक्ष में काफ़ी शोध के बावजूद वैज्ञानिक अभी तक पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन के प्रमाण नहीं ढूँढ पाए हैं पृथ्वी जो है वह बहुत मेहमानवाज है जिससे यहाँ रहना आसान हो जाता है पृथ्वी पर पानी है जिसकी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए आवश्यकता है हमारे सौर मण्डल में दुनिया की आश्चर्यजनक विविधता के बीच केवल पृथ्वी ही जीवन की मेज़बानी के लिए जानी जाती है लेकिन अन्य चंद्रमा और ग्रह सम्भावित आवास क्षमता के संकेत दिखाते हैं